गाइखेर साहाखौ आङो खेबसेयैनो दै आरो गाइखेर ज' होखायो बिनि उनावहाय खेबसेयैनो आरो सापात्ति सिनि जाखिनि नांगौ बेखौ जखा खालामनानै होनानै फुदुङो आरो एलायचि कुनबा समाय एलायचि एसे होगोन आरो कुनबा समाय हायजेंखौ होयो आरो बिदिनो लाल साहाखौबो दै फुदुंबाय दैयावहाय सिनि इसे सापात्ति एसे एखमब्ला तेजपात हायजें होनानै फुदुङो